जैसन कि मीडियाके बला हमरा सभके यहाँ छै नहि मुकेश झा भऽ गेलै रंजीत कुमार भऽ गेलै एने का कहै छै दैनिक जागरण पत्रकार भए गेल हिन्दुस्तान भए गेल प्रभात भए गेल हम भए गेल इसभ बहुत नीक से हमर सभके भाषाके आगे तक पहुँचबै छै हिनकर सभके बहुत बहुत हमर तरफ से स्वागत है हमरा सभके कोइ शिकायत विकायत न है यहाँ से कोनो खबर जे होइ छै ओ आगे तक न्यूजमे जइसे हम सभके मुखिया छियनि तऽ जइसे कि ब्लॉकमे भेल कोनो फन्शन तन्शन तेकरा चाहे एस एस बी कैम्पमे भेल कोनो फन्शन जइसे कि हमर सभके अभी सिलाइ कटिंगके प्रशिक्षण भेल रहले है एगो तऽ एगो दीदी छै यहाँके सूस एँ कोन तऽ दीदी छथिन नामके सीमा दीदी ओ भी बहुत अच्छा नीक पर भी हमर सभके मतलब आगे तक बात पहुँचबे छथिन कहीँ से कोइ दिक्कत न है हमर सभके जे बात होइ छै जइसे रोडे भए गेल गली भए गेल नाली भए गेल हिनकर सभके बात मीडियामे खबर लबैत हेथिन हम सभ से बराबर अबै छथिन भेँट करै छथिन हम लोग मीडिया हम सभ मीडिया वालाके दै छियनि आ बराबर बुलाबैत हेतनि हमहुँ सभ हुनका बजाबै छियै अबै छथिन आ हमर सभके बात रखै छथिन आगे भी रखैत हेथुन यहाँ भी मतलब कोनो तरहके होइ छै फन्शन तन्शन तऽ ओहिमे बहुत नीक से ओ सभ अबै छथिन हुनकर सभके हम सभ स्वागत करै छियनि ओहिमे से कहीँ से कोइ दिक्कत न होइ छनि इएहे सभ बात है आओर किआ हम सभके जे सहयोग होइ छै हुनकर हम सभ करै छियनि